नएं ॼावल ॿार जे लाइ माउ पीउ खे ॾाढो ध्यानु रखणु खपे ॿारु जीअं बि नओं अचे थो हिन संसार में त उहो कोमल नाज़ूक ऐं मुलायम हूंदो आहे हुनजो असांखे ॾाढो सुठी तरह ध्यानु रखणु खपे जीअं बि ॿारु आलो थिए त हुनजा कपिड़ा झटि में मटाइण खपनि ऐं हुनखे सुठा कपिड़ा पाराए करे सुकल कपिड़ा पाराए करे हुनखे जल्दी बदिलाइणा आहिनि ऐं असांखे इहो बि ॾिसणो आहे त ॿारु जीअं त चङो वायुमडंल जेको आहे हुन में चङो ई जीव जंतु आहिनि त हुन वायुमडंल खां बि ॿार खे हमेशह घर में रखणु खपे जीअं हुनखे काई बि बीमारिय जो असरु न थिए ऐं काई बि बीमारी हुनजे अॻियां न अचे हुनजे लाइ ॿार खे हमेशह जंहिं महिल बि पाणी पियारणो आहे त उहो टेकियल पाणी हुजे ऐं ॿार खे वक़्तु बेवक़्तु मालिश करणु खपे मालिश करण सां ॿार जा हॾा ऐं नसू जेके मज़बूत थियनि थियूं ऐं असांखे इहो बि ध्यानु रखणु खपे त ॿारु जॾहिं बि सुम्हें त उहो मछरदानीअ जे अंदरि सुम्हें जीअं त मछर ऐं जीव जंतु ॿारनि खे जल्दी असरु कंदा आहिनि ऐं हुनखे बीमार करे छॾींदा आहिनि त ॿारु मछरदानीअ में ॾाढो सुठे नमूने सुम्हीं सघंदो आहे ऐं हुनखे मिठिड़ी निंड बि अची सघंदी आहे ऐं ॿार जा कपिड़ा डेटॉल में धोअण खपनि जीअं जेके बि हुन में जीव जंतु हुजनि उहे सभु हुन मां निकिरी वञनि ऐं ॿार जा कपिड़ा सुठी तरह सुकाए करे रखण खपेनि ऐं ॿार जी शयूं जेके बि पाउडर थियो तेलु थियो साबुण थियो उहे अलॻि रखण खपनि जीअं ॿार खे कंहिं बि शइ जो जीव जंतुअ जो असरु न थिए ऐं ॿार खे वक़्तु बेवक़्तु जंहिं महिल बि फिडर ॾियणो फिडर खे बि गर्म पाणीअ सां धोई करे ब्रुश हणी करे हुनखे साफ़ु सुथिरो करे ऐं टेकियलु खीरु विझी करे उहो ॿारनि खे पियारणु खपे फिडर बि सुठी जॻह ते रखणु खपे ऐं जेके बि शयूं ॿारु जंहिं पलंग ते सु सुम्हें हुनजी चादर बि रोज़ु धोतल हुअणु खपे ऐं ॿार जे हेठां रखियल जेको बि कपिड़ो हुजे उहो बि